میں اپنی ملازمت یا کیریر کے مستقبل میں جو مین چیز تین چیزیں تلاش کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو اسٹیبلٹی اور گروتھ اور سب سے اہم جو ہے تو میں اپنا کیریر سیٹسفیکشن مطلب جو میں کر رہی ہوں اس سے مطمئن رہوں صرف میں ہی نہیں اگر میں مطمئن رہوں گی تو میرے آس پاس کے لوگ بھی خوش رہیں گے اور مطلب میرے آس پاس کے لوگ بھی ذہنی طور پہ اور دلی طور پر اگر تسکین محسوس کریں گے میں محسوس کروں گی تو انہیں بھی محسوس کرواؤں گی ایسا میں سوچتی ہوں اور جاب جو ہے تو مطلب آٹھ اور آٹھ گھنٹے سے نو گھنٹے کی تو ہوتی ہے تو اس لیے بھی جاب سیٹسفیکشن کا ہونا کافی ضروری ہے اب میں جو کر رہی ہوں اگر میں کرنے کرتے ہوئے خوش ہوں اور مطمئن ہوں تو پھر مجھے اپنے میں خوشی خوشی اس اس کام کو کروں گی اور ذہنی تھکن اتنی ہوگی نہیں مجھے اور اس کے علاوہ ابھی لیکن کچھ حالات کی وجہ سے کووڈ یا یا پھر پھر ابھی جو فائنینشیل کریک ڈاؤن ہوا تھا اس کی وجہ سے بہت ساری ایک جاب اسٹیبلٹی یہ بھی ایک بہت مین کرائٹیریا بن گیا ہے کیونکہ اکثر لوگ اب جو ہے تو کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ایک اسٹیبلٹی نہیں ہے جاب کے اندر جس کی وجہ سے آپ کے سر پر ہمیشہ وہ ایک تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ کس ٹائم آپ نکال دیے جاؤگے جاب سے اور پھر اس کے علاوہ پروگریس تو ہوتی رہنی چاہیے موٹیویٹ خود کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے بھی اور یعنی اس چیز میں کنٹینوس اگر آپ کا آپ کے ہائر مینجمنٹ اگر آپ کو کنٹینوسلی انکریج کرتے رہتے ہیں یا اکنالج کرتے رہتے ہیں آپ کے کام کو ان ٹرمز آف ورکس تو پھر ٹھیک ہے وہ کافی اچھا فیل ہوتا ہے اور ہم لوگ کا پرفارمینس اچھا ہو جاتا ہے اس کیس میں